जय झूलेलाल मूंखे हिकु नओं पैन कार्ड ठाराहिणो आहे हुन लाइ अप्लाई करिणो आहे त कीअं मां अप्लाई कयां तीअं मूंखे ॿुधाईंदा ऐं उन लाइ कहिड़ा ज़रूरी काॻर लॻंदा इहे बि मूंखे ॿुधाईंदा त मां मुंहिंजो नओं पैन कार्ड ठाराहे सघंदसि पैन कार्ड मूंखे ॾाढो ई ज़रूरी आहे त मां मुंहिंजे धंधे लाइ पैन कार्ड नओं ठाराहिणु चाहियां थी